हमरा अन्दर विशेष हुनर यऽ जे हम गाना गाबैत छी मतलब गाना गाबैमे हमरा बहुत बहुत आनन्द आबैए एतेक नीक लागैए ई गाना गाबैमे जे कतहुँ भी किर्तन होइ या कोनो हमर मन पसन्द हमर मन पसन्द जेनाकी गाना भजन सब गाबि भजन सबमे तऽ बहुत नीक लागैए नहि कि ई सब जतऽ कतहुँ भी होइत रहैत छै तऽ मन होइत रहैए जे दौड़ कऽ ओतए चलि जाइ मतलब ई जे छै से बहुत बहुत नीक लागैए गाबैयोमे नीक लागैए गीत लिखैओमे नीक लागैए आओर ई जै छै हम अगर गाना गाबैत छी कतहुँ कतहुँ तऽ लोक सब कनी कनी तारीफो करैत छथि जे निक गाबैत छी एना ओना हरमुनियम बजाबै लै आबैए मतलब हरमुनियम बजाबैत छी गाना गाबैत छी आओर हरमुनियम बजाबैत छी ओतेक नहि आबैए लेकिन हँ कनी आबैए हमर गुरुजी हमरा सिखेने छथि तऽ चारि पाँचगो जे छै राग सब बजाए लै छी आओर ई मे जे छै गीत गीत गाबैमे गीत गाबैमे जे हमरा जतेक आनन्द आबैए नीक लागैए हँ हमरा बहुत नीक लागैए आओर एकटा जे छै हमरा अन्दर जे छै बर्दास्त करैके छमता इहो यऽ अगर केओ किछु बाजैए हमरा मतलब हमरासँ जुड़ल आदमी जकरासँ हमरा बहुत गहरा रिश्ता रहए अगर ओ ओ हमरा किछु कहैत छथि तऽ हम ओतए जे छै मतलब कोनो तामसे बला बात या कोनो खराबे बात जे एहन जे हमरा लागि जाइए तऽ हम ओतए जे छै से बर्दास्त कए कऽ रहि जाइत छी मतलब हुनका हमर ई दृश्य नहि रहैत छै हम किछु बाजियै तऽ सामने बलाके जे छै मतलब तकलीफ होइ दुःख होइ या हमर बात हुनका खराब लागै तऽ एतेक नहि छै जे हमर बात कऽ खराब लागै एहि दुआरेसँ हम जे छै मतलब दबि कऽ चुप भए कऽ रहि जाइत छी हुनकर जे छै अथि कऽ ईज्जत राखैत मान मर्यादा राखैत मतलब किछु नहि बाजलहुँ बर्दास्त कयलहुँ मतलब अपनासँ पैघ कऽ सम्मान केनाइ ईसब छमता जे छै बहुत छै आओर एगो जे छै हमरामे कनी हल्का मुल्का पेन्टिङ्गो बनबऽ लऽ आबैए ईसब पेन्टिङ्ग बनबैमे बहुत नीक लागैए ईसब काज केनाइ बहुत नीक लगैए जेनाकी आओर घरे घरेलुओ काज छै जे महा जेनाकी हमरा गाँवमे महादेवके मंदिल यऽ जतऽ मतलब पूरा टोल कऽ आदमी पूजा करैला आबैत छथिन टोल कहियौ गाँव कहियौ जतएक भी कहियौ बहुत तरह कऽ लोक छै मतलब आबैत छथिन पूजा करैला तऽ जखन ईसब पूजा कए कऽ चलि जाइत छथिन भोर भोर कऽ तऽ भोरो कऽ होइत छनि भोरो कऽ पूरा मन्दिलके साफ कयलहुँ मतलब साफ सफाइ पूजा बर्तन माजनाइ भगवानके कपड़ा खीचनाइ पूरा जतेक माला रहैत छै ओकरा उठाए कऽ मतलब जतेक चढ़ाएल फूल होइए माला रहैत छै नैवेद्य रहैत छै ओहिसब कऽ साफ कए कऽ बाहरमे फेकनाइ फेर मतलब नया माला बनेनाइ जे पण्डिजी चढ़ेथिन भगवानके चढ़ेथिन पोछा मारनाइ टाइल्स सब जे रहैत छै ओकरासबके धोनाइ पूरा ओकर मन्दिलके साफ सफाइ करैमे ईसबमे बहुत नीक लागैत छै जेनाकी लगैए कि जे एहिके अलावा आओर किछु देखाइत नहि छै भगवानमे खूबे लीन रहैके रहैत छै तऽ ओ सब कयलहुँ बहुत नीक लागल ईसब करैमे आओर जे छै ओ गाना गाबैमे तऽ हमरा सबसँ नीक लागैए ताहिमे जाहिमे बात मिथिलाके रहए आओर मैथिली बातके रहए तऽ ओ सबसँ नीक जे छै से नीक मैथिली बाजैमे मैथली गाना गाबैमे मतलब सबसँ सुन्दर मैथली गीत नीक लागैए मैथली गाना नीक लागैए आओर मैथलीमे जे छै मुड़न मुड़न अ बिवाह आ उपनयनके ई तीनगो गीत जे कतहुँ बाजैत छै तऽ ई जे छै ने ई गीत सबमे जे लागैत छै एगो अन्दरसँ मतलब अथि नहि होइत छै प्राण बसल आदमीके ईसब मतलब रहैत छै बहुत नीक लागैए आओर गाना गाबैके हमरा जे छै छमता यऽ हम गाना गाबि सकैत छी अगर हमरा सपोर्ट मिलै तऽ सपोर्ट नहि मिलैए घरसँ अगर मिलै तऽ हमरा यऽ जे आगा दिन जाकऽ हम किछु मतलब कै सकैत छी माँ पापाके नाम रौशन कै सकैत छी पर लेकिन छै जे एखन तक कोशिश कऽ रहल छी कनी पप्पो सब ओतेक साथ नहि दै छथि लेकिन हल्का दै छथि जतेक तक होइत छै गाँव घर सबमे किर्तन तिर्तन सब भेल तऽ गेलहुँ गीत गाबैमे हमरा बहुत बहुत बहुत नीक लागैए आओर एगो अरिपणोके मतलब अरिपण बनाबैके क्षमता ओहो यऽ हमरा अन्दर हम अरिपणमे जेनाकी चौरचन पाबनि सब भेल या पूजा भेल भगवान कऽ या आओर कोनो जेना दीपावली भेल छठि भेल तऽ एहिसबमे जे छै अरिपण बनाएल जाइत अरिपण बनैत छै हमरासब कऽ घरमे घर पर या अथि सब ई सब पर बनैत छै तऽ ओ सब हमसब बनेलहुँ ओ सब बने बनेलहुँ तऽ ई अरिपण आओर जेनाकी भगवानके पूजा भेल कतहुँ सत्यनारायण भगवानके पूजा या सरस्वती पूजा रहल या दुर्गापूजा मतलब कालीपूजा जतेक भी पूजा होइत छै सबकिछु रहल तऽ ओहिसबमे हमसब गाना गाना गेलहुँ आओर गाना गाबैमे जे छै भगवानके प्रसन्न कयलहुँ नीक लागल गाना गाबैमे बहुत बहुत बहुत नीक लागैत छै लोकसब कनी कनी तारीफो कयलथि आओर गाना गाबैके जे छै गाना गेलासँ आदमीकेजे छै टेन्शन कनी मुक्त होइत छै सुनलोसँ मुक्त होइत छै आओर गयलोसँ मुक्त होइत छै सुनैत छै जेनाकी गाना केओ सुनैत छै ने तऽ ओकर जे टेन्शन रहैत छै अन्दरके दिमागमे अगर किछु चलैत रहैत छै तऽ ओ टेन्शन दूर भए जाइत छै ई छै मतलब अहाँ किताबो सबमे देखने होयबै जे गीत सुनलासँ आदमीके कनी टेन्शन मुक्त भऽ जाइत छै तऽ ई जे छै हमरा जे छै गाना गाबैमे गाना सुनैमे एहिमे ताहिमे मैथिली गानामे तऽ सबसँ नीक लागैए आओर की कहु गीत गाबैत कलामे जे मतलब खुशी मिलैत छै ने से ओ खुशी हमरा मतलब आओर कोनो काजमे नहि निक लागैए मतलब नहि मिलैए जे हमरा गीत गाबैत कला या गीत लिखैत कला या सुनैत कला होइए तऽ ई जे छै गीत गाबैमे हमरा सबसँ सबसँ मतलब दुनिआँ कऽ हमरा एगो कहैत छै ने अपन जे खुशी होइत छै आदमीके तऽ हमरा ओ गानेमे सबसँ खुशी यऽ आओर अरिपणो सब करैमे निक लागैए जेनाकी घर कऽ काजमे तऽ आओर रूची लागैए माँके मतलब हाथ सब बटेनाइ तऽ ई सबमे मतलब निक लागैए